बॉलीवुड फ़ैशन जे मामिले में माण्हुनि खे हाणे ॾाढो प्रभावित कंदो आहे पुराने ज़माने जी फ़िल्मुनि में भारतीय संस्कृती जा कपिड़ा पाईंदा हुआ जीअं की साड़ी थी वेई सूट थी वियो लहंगा थी वियो हीअ सभ पुरानी फ़िल्मुनि जी कलाकार पाईंदा सी ऐं अभिनेता कुर्ता पजामा ई पाईंदा हुआ ऐं पर अॼुकल्ह जे ज़माने में सभु नएं ज़माने जा ड्रेसीस पाईंदा आहिनि जीअं हिकु फ़िल्म आई हुई हुन जो नालो हुओ फ़ैशन जंहिं में अभिनेत्री कंगना रनोत अलॻि अलॻि प्रकारनि जा कपिड़ा पाए करे पश्चिमी संस्कृती खे प्रोत्साहित कयो हुओ उहो फ़िल्म ॾिसी करे मूंखे नएं फ़ैशन जे बारे में पतो लॻियो हुओ ऐं हुन खे ॾिसी करे भारत में अॼु सभ हुओ ई पा पाईंदा आहिनि ऐं मूंखे उहो फ़िल्म ॾिसी करे मूंखे हिकु ड्रेस ठाहिण जो ॾाढो शौक़ु चढ़ियो ऐं मां हिकु ड्रेस ड्रेस ॾिसी करे मां गाउन ठाहिण जी कोशिश कई हुई पंहिंजे लाइ ऐं ॾाढो सुठो वठो मूंखे उहो पाइण में ॾाढो वणे पियो